हांव हॉटेल मेनेजमेंट प्रोफेशनान आसा म्हणल्यार नायफ म्हणटा ती आमची एक सगळ्यांकून इम्पॉर्टन्ट वस्तू आसा आनी नायफ ही बरी आसपाक जाय आनी शार्प आसपाक जाय म्हणून हांवें गोदरेजची कार्टिनची एक नायफ घेतिल्ली जी बरी आसा वापरपाक एक नायफ म्हटली की ताची तीन गोश्टी आसता ज्यो मेन जाय सारक्यो एक तेजो वेट सॅकेंड हैन्डल तिसरी ताची शार्पनस कार्टिनची वापरून म्हाका आतां दुसरी वापरपाचें मन जायना कित्याक तेची शार्पनेसुय इतकी शार्प आसा की एक पेपर सुद्दां पिंजू येता तातुंत दुसरो म्हटल्यार तेजो वेट तूं कितकेंय वर काम कर तेतुन तुका हातार अशें जड अशें कांयच दिसना आनी तुका कितकेंय घट वस्तू आसूं ती तुका सुशेगाद कापपाक मेळटा तिसरें म्हणटा तेजें हेन्डल हेन्डल तुका अशें जाय की तूं कितकेंय हें करता तेन्ना तुका हातांतल्यान स्लीप जावपाक जायना कितकेय तुजे हात सुळसुळीत आसूं ना जाल्यार कितेंय आसूं कार्टिनान एक बरें केलां की ताची ग्रिप अशी दिल्या की तुवें एकदां समज धरली तेका जाल्यार ती सुशेगाद तूं काम करूं येता तुका स्लीप जायना हातांतल्यान ना जाल्यार तुका हाताक लागील्ल्या सारकी जायना म्हणुन ही नायफ बरी आसा आनी हांव रेकमेन्ड करतां की सगळ्यांनी ही नायफ घेवची कोण कोण शेफ हे जावपाक सोदता तांकां